कोंकणी भाशेचो फुडार जर बरो आसपाक जाय तर कांय गजाली करपाची गरज आसा कांय एतिहासिक कारणांक लागून गोंयांत हर एक गजालीन इंग्लीश वापरपाची लोकांक सवय आसा जरी आमी एकामेका कडेन उलयतांना जरी कोंकणीन चडशें उलयतात बाकीचें सगळ्यां कामांनी लोक चडशें इंग्लीशिचो वपार करतात आनी तो इंग्लीशिचो वापर कमी जावपाक जाय आनी तो कमी करपा खातीर ज्यो कांय गजाली करपाची गरज आसा तातूंत बरी एक प्राथमिक जे शिक्षण आसा तातूंत कोंकणीचो चड उपयोग जावपाक जाय दुसरी गजाल जी सगळी सरकारी कामां आसा तातूंनय फकत कोंकणीचो उपयोग जावपाक जाय बाकीच्या खूब राज्यांनी सरकारी कामांनी ती आपली आपली भास वापरतां इवन जेन्ना कोर्टाचे काम चलतां थंय बीन ते आपली भास वापरतां पण गोंयांत ह्या सगळ्यां गजालींनी चडसो इंग्लीशिचो वापर जाता तो बंद करपाक जाय त्या शिवाय भौशीक जाग्यांचेर पार्टियो बाकीच्यो गजाली थंय बीन कोंकणीचो वापर जावपाक जाय आपल्या दुकानांचे नांंव पयले कोंकणीन बरोवपाक जाय मागीर तुकां जाय त्या भाशांनीं बरोवचें ओके पूण कोंकणीचो वापर करप जी कितें म्हणटा एक खात्री दिवपाक जाय